ہیلو السلام علیکم جی الحمد للہ یس سر میں میں میں جامعہ نگر سے بول رہا ہوں اور میں یہاں جامعہ میں تھا کینٹین میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ کچھ سامان تھے پرس وغیرہ تھا تو وہ جی تو وہ اچانک سے میں اٹھ کر کے باہر آیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا تو کیا آپ میری مدد کرسکتے ہیں اس میں جی جی یعنی پرس کے اندر جو ہے کچھ کارڈس وغیرہ تھے جو ایڈنٹی کارڈ وغیرہ تھے ما اسکول کے بھی کالج کے بھی تھا اور کچھ پرسنل بھی تھا

ہاں میں اس وقت یعنی ایک دو بجے دو تین کے بیچ میں میں وہاں کھانا کھانے گیا تھا کینٹین میں ہاں میرے ساتھ میرے دو دوست تھے جی میں سینٹرل کینٹین پر تھا سیون نمبر گیٹ

اوکے سر اوکے سر یہ میں جان سکتا ہوں کتنے دن تک یعنی یہ کتنے کتنا ٹائم لگے گا اس میں اوکے سر اوکے سر تھینک یو ہاں